हैलो गुड मार्निंग गुड मार्निंग मैम ठीक ठाक ठीक तुस सनाओ पढ़ाई ते ठीक ऐ मैम लेकिन ओह् बच्चें दा थोह्ड़ा सिलेब्स इन कम्पलीट हा अं'ऊ आक्खा दी ही कि भई थोह्ड़े पेपर अगड़े करी ओड़ हां थोह्ड़ा नेहा बचे दा यरो होई जाना पंदरें दिनें ई कम्पलीट ते टेस्ट बगैरा बी लैने हे इक्क क्लॉसै दा ते फिफ्थ दा बी ऐ थोह्ड़ा निहा करने ई फ्ही नुहाड़े बाद रीविज़न करने गल्ला बी पंदरां दिन लोड़दे गै न आं एक्स्ट्रा पीरियड भी तुस जीरो पीरियड देई ओड़ो आं ते भी में बाकी ते ठीक ऐ मैक्समम दा ते किश बच्चे थोह्ड़े ढिल्ले न पढ़ाइयें च ते में आक्खा दी ओह् नोट बुक्कां चैक करी ओड़दी हा इंदियां ठीक ऐ ते भी कल्ल तुस क्लॉस बिच आई जायो तां आहो ठीक ऐ तां